पंदरा ऑगस्ट एकुणीशें सत्तेचाळीस भारताचो स्वतंत्र दिन पांच सप्टेंबर शिक्षक दिन दोन ऑक्टोबर गांधी आनी शात्रींची जयंती एकुणीस डिसेंबर गोवा मूक्ती दिन सव्वीस जानेवारी भारताचो प्रजाकसत्ताक दिन